जय झूलेलाल पंजवीह सौ रुपिये टेवीह सौ थी वेंदो

तव्हांखे कहिड़ो खपे ब्लू आहे कलरु हाल फिल्हाल ॿई कलरु आहिनि हाल फिल्हाल ॿई कलरु आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो कुझु खपे छा टोप आहिनि अछा इहे तव्हां खे अठ सौ रुपये में पइजी वेंदो एतिरो घटि न थींदो छह सौ ताईं थी वेंदो हा छह सौ हा सुठी क्वालिटी जो आहे ठीकु आहे साइड में रखी छॾियो ॿियो कुझु कटोरियूं चम्चा चम्चा खपनि हू बि साइड में रखां थी कटोरियूं तव्हां खे पवंदो टे सौ रुपिया डज़न आहिनि हा थी वेंदो ठीकु आहे रखूं फिर ॿियो कुझु चम्चा टोप जो थियो छह सौ मिक्सर जो टेवीह सौ और हिन जो तव्हां खे लॻाए छॾींदमि जेको बि मतलबु वाजिबी लॻाए टोटल मां तव्हां अचो ॿियो बि कुझु ॾिसो पोइ मां टोटल करे तव्हां खे ॾेई छॾींदमि ठीकु आहे छह कयूं ॾेढि सौ ताईं पइजी वेंदो ठीकु आहे रखी छॾियां

हा ओके